फाटल्या दोन म्हयन्यान तूं जाण आसतलें म्हाजो काका पिड्ड्यार जाल्लो तो आनी आमी तेचे सगळें थंयसर दिल्लेलें व्हरून की तेची डॅथ सर्टिफिकेट आनी किदें किदें तुमी नांव कॅन्सल करा म्हणून वोटींग कार्डा वयले रेशन कार्डा वयलें मात तेंच्यांनी किदें एक्शन घेतली ना आनी तेंचे कितें रिकोर्डसूय मेळोंक ना आमकां म्हणून हांव तुज्या कडेन एक हें करता की तूं ट्राय कर मातशी आनी पळय तेंच्यांनी केलां ऑर ना तें आमकां कांय हांगा दाखयना इफ जर केला जाल्यार म्हाका तूं मातसो फोन करून सांग